हाँ मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ मुझे मेरे दोस्तों ने सलाह दी कि इलेक्ट्रीशियन का काम कर ले उससे उसमें पैसा अच्छा मिलता है और कैरियर भी बन जाएगा इसलिए मैंने आई टी आई की और निर्णय लिया कि मुझे इलेक्ट्रीशियन बनना है और मैं इलेक्ट्रीशियन बन गया उसका काम करता हूँ अच्छी तनख्वाह मिल जाती है बढ़िया सिस्टम है उसमें लोड भी ज़्यादा नहीं है काम का